मेरे किचन में मेरा चोंपड़ मेरा बड़ा साथी है क्योंकि जैसे सैंडविच बनाते हैं जैसे उसमें पत्ता गोभी शिमला मिर्ची गाजर प्याज टमाटर सब चीज़ें डलती हैं उसको बारीक बारीक काटना मतलब बहुत बड़ी समस्या होती हैं उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है जिससे मेरे को नौकरी करते हुए टाइम मिलता नहीं है इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको बारीक बारीक काटूँ और बनाऊँ तो परिवार के लिए बनाना मतलब बहुत सारे सैंडविच बनाना तो उसके लिए मेरे मेरे पास जो चोपर है उसे बहुत आसानी से सारी सब्जियाँ चोप हो जाती हैं उसके बाद उसका मसाला बना के और सैंडविच बना के हम सर्व करते हैं और भी चीज होती हैं जैसे हमारे को प्याज काटना है बारीक बारीक तो वो प्याज बारीक कट जाते हैं जिससे सब्जी आसानी से बन जाती है टमाटर चोप हो जाते हैं सारी चीज़ों को बारीक काटने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो चोपर है वो मेरे लिए मेरे किचेन का बहुत बड़ा साथी है